ہندوستان میں اردو زبان مختلف ثقافتی اور جغرافیائی حصوں کے درمیان موصولات اور ثقافتی تبادلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اردو زبان جو ہندوستان کی ایک بڑی اور تاریخی زبان ہے مختلف برادریوں کو جوڑنے میں مدد دیتی ہے اور یہ زبان مختلف ریاستوں اور قومیتوں کے درمیان رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اردو زبان نے فلم موسیقی اور تھئیٹروں میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے اردو زبان میں مختلف اخبار ٹی وی چینلز اور ریڈیو پروگرامز موجود ہیں جو مختلف حصوں کے درمیان خبروں اور معلومات کے تبادلے میں مدد کرتے ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اردو زبان کا استعمال بڑھ رہا ہے جس سے لوگوں کو اپنی ثقافت اور خیالات کو شیئر کرنے کا ایک پلیٹفارم ملتا ہے اردو زبان ہندوستان میں مختلف ثقافتی جغرافیائی اور سماجی حصوں کے درمیان رابطے اور تبادلے کو فروغ دینے میں ایک پل کا کام کرتی ہے یہ زبان نہ صرف تاریخی اور ادبی لحاظ سے اہم ہے بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی میں بھی لوگوں کو جوڑنے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے